हम सूरज बाजैत छी कत्तऽ छी अहाँ घरे पर होयबै तऽ अहाँ कोनो गाड़ी लऽ कऽ आउ ने एम्हर किएकि हम एखन बाहरसँ एलहुँ हँ तऽ दरभङ्गाकऽ टावर जे यऽ ओतऽ हम छी आ अपन कोनो गाड़ी टेम्पूए लए लेतहुँ या स्कार्पियो जे कोनो गाड़ी हुए कोनो लएके अबितहुँ हमरा सङ्गमे सब परिवार से छै समान से कनि छै भऽ गेलै हँ विशेष किएकि बुझलेअइ बाहरसँ अबैत छी तऽ कतेक समान लागैत छै आ ओनाहू लोक बाहरसँ आबैत छै तऽ बैगे भेल बच्चेके कपड़ा भेल एमहर आम्हर तऽ समान बड्ड बहुत भऽ गेल छै आ राति से भए गेल छै अहाँ अपन कोनो गाड़ी लए के अबतियै स्कार्पियोए या टेम्पू तऽ नीक रहितै किएकि रतुका समय छै आब हम कतऽ जयबै दोसरके गाड़ी ताकैके लेल आहाँ जल्दी आउ हँ तऽ कतऽ छी हम अत्तऽ अहाँके कहने रहउँ दरभङ्गा टावरपर आबैके लेल तऽ ओत्तऽ अहाँ नहि आउ हम किएकि कोनो दोस्त हमर मिल गेलखिन हुनका सङ्गे हल्का आगाँ आबि गेलहुँ एमहर अल्लपट्टी चौक जे अइ चौराहा ओत्तऽ आबि जाउ किएकि ओत्तऽ हम आबि गेल छी अहाँ कने की जल्दी आबैके करब किएकि देखबे करैत छियै राति से बेसी भऽ गेलै हँ आ सङ्गमे परिवार लेडिज सब छै तऽ कनी रतुका समय छै दिक्कत भए जाइत छै आ सङ्गे सङ्गे ठंढीके टाइम से छै आ तैयो सड़कके बारेमे तऽअहींँके मालुम होएत जे केहन सड़क छै टूटल छै कि फुटल छै किएकि सड़क बढ़िआँ रहै छै तऽ कोनो दिक्कत नहि रहैत छै किएकि अहाँ तहन सड़क बढ़िआँ रहतै तऽअहाँ लेटोसे अबै तऽ कम समयमे अहाँ चलि जयबै लेकिन सड़क देखते छियै टुटल छै तऽ टाइम अहाँके बेसी लागत तऽ कनी जल्दी अबतियै आ समान तऽ बुझलेयऽ कनी बेसी छियै आ कनी सबेर एखन अहाँ आबि जयबै गाड़ी लएके ई होएत जाइ कलामे कनि लेटोसँ जयबै तऽ चलतै किएकि तब धीरे धीरे लए चलब आ पैसोके बारेमे बात कए लेतहुँ जे किएकि अहाँ अपन आदमी छियै दोसर लङ किया जयबै जहन अपन आदमी पास गाड़ी छियै तऽ दोसर लङ किया जैयै दोसर लङ जयबै तऽ पाँच पैसा बेसिये लेतै एहिसँ नीक सोचलियै जे अहींँके फोन करैत छी अहाँ अपन आदमी छियै पाँच पैसा कमे लेबै आ कनि बढ़िआँ से लए जयबै किएकि रतुका समय छियै आ परिवार सङ्गमे छियै लेडिज सब छै तऽ दिक्कत भऽ जयतै कनि अहाँ जल्दी आबिके कष्ट करब